नमस्ते और हम आपके यहाँ खाना खाना चाहते हैं क्या क्या है खाने में पालक पनीर चओमीन बर्गर पिजा बस इतना ही तो क्या हो गया है दो प्लेट चाउमिन दे दीजिए दो प्लेट पालक पनीर बर्गर दे दीजिए दो और क्या है मिठाई भी दे दीजिएगा दो प्लेट दे दीजिएगा बनाकर पार्सल कर दीजिए कैश डिलेवरी करेंगे बोल लीजिए दे दीजिएगा हमेशा ही लेंगे और कुछ जो है दो प्लेट

मिठाई ओठाई भी दो प्लेट तो बर्फी भी दे दीजिए गुलाब जामुन भी दे दीजिए हाते वाली दे दीजिए चार चार प्लेट कर दीजिए कर दे रहे हैं आप कर कर भेजवाइए हाँ भेज दीजिए हम पेमेंट कर देंगे सलाद और पापड़ भी है हाँ तो वो भी भिजवा दीजिएगा नमस्ते